आङो माखासे मानि हाजोजों बुंफबनाय जायगाफोराव थांनो मोजां मोनो मानोना बेफोरबायदि जायगानि इनभाइरनमेन्ट आरो बेफोरबायदि जायगानि जे नेसारेल बिउटि बिसोर एसे मोजांसिन जायो एग्जामपोल हिसाबै जेरै दारजिलिं सिलं कुर्ग केरेला बेफोरबायदि जायगायाव नेसारेल बेबायदि जिनिसा गोबां मोननो हायो आरो बेफोरबायदि जे थासारिया मोजां बेफोरबायदि जायगानि वेडाराबो बिराद देहानि थाखाय मोजां आरो प्लिजेन्ट जायो ओंखायनो बेफोरबायदि ओनसोलाव थांनो मोजां मोनो आरो माखासे जायगाफोर दंबावो जे जायगायाव थान्डा जायगा जेरै मनालि शिमला हिमासल प्रदेश हिमासल प्रदेशनि माखासे टाउनफोर उत्तराखन्डनि माखासे टाउनफोर बेफोरबायदि जायगायाव आङो थांनो मोजां मोनो